जी नमस्ते जी बोलिए

अगर आपका बच्चा चला जाएगा तो फिर उनका लॉस हो जाएगा ना बट अगर हम आपको छुट्टी दे भी रहे हैं तो मैम आपका साल ज़्यादा लगेगा जी बिल्कुल जी जी वैसे दो ढाई हज़ार लग रहा है ढाई हज़ार लग रहा है दो तो ठीक है हम चार्ज तो नहीं कम कर सकते हैं आप बीच में भी बीच में जा ही रही हैं और बच्चे का लॉस भी होगा और आप तो ये भी बोल रहे हो कि मतलब बच्चा है तो अकेले नहीं छोड़ेंगे आपकी भी बात सही हैं किसी बच्चे को तो भाई माँ के बिना तो आप जा रही हैं सो आपकी तो चिंता बनी ही रहेगी सही बात है बट आप क कह रही हैं तो ठीक है हम आपको छुट्टी दे दे रहे हैं बट जो भी इनकी तैयारी है आप वहाँ पर कराते रहिएगा क्योंकि भाई बच्चे जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी तो कितने दिन की चाहिए डे बता दीजिए ओके ऐसे आपको जाना कौन सी जगह पर है तो ताजमहल घुमाने जा रही हैं बच्चे को ओके मैम ठीक है हाँ तो जब ठीक है छुट्टी मिल जाएगी जब आप कह रही तो देना ही हमको है क्योंकि भाई अब चार्ज तो आपने बोल दिया उतना आप चार्ज पेमेंट कर दोगे तो हमें छुट्टी देने ही देने हैं हम दे देंगे छुट्टी आप चले जाइएगा अपने बच्चों को लेकर जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये तो हमारी रिस्पोंसीब्लिटी है कि हम आपके बच्चे को अच्छे से केयर करें क्योंकि वह आप लोग हमारे ही ऊपर छोड़ के जाते हो आपका बच्चा पाँच घंटा छह घंटा रहता है तो हमारी ही रिस्पोंसीब्लिटी बनती है कि हम बच्चे को कैसे कैसे मतलब कितना हद तक सिखा दें कि मतलब आप बहत अच्छ और भी बच्चों को क्रेडिट करोगे कि हाँ हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है आप उस उन्हें भी अपने बच्चे को वहाँ डाल दीजिए क्योंकि मेरा बच्चा वहीं से पढ़ के इतने अच्छे प्रोचवी हुआ है फिर जो भी वेकेसन है फिफ्टीन अगस्ट हुआ ट्वेंटी सिक्स जनवरी में भी इसमें जो डांस होता है आप तो आपको तो पता ही है